धार्मिक स्थान धार्मिक स्थान सबतूं जैदा मचैल शैल लगदा मचेल जाना मिगी पसंद लगदा मचेल अस जन्ने बी हैन अस अपनी मम्मी डैडी दादी दादू सस्स सौह्रा चाचियां ताइयां होर बुजियां चाचे ताए भैन भ्राऽ भरजाइयां मतलब कि रिश्तेदार जिन्ने बी हैन ना सारे किट्ठे होइयै जन्नै शैल ढोल धमाके कन्नै शैद छड़ी लेइयै बी जन्नै अस ते उत्थै जाइयै अस माता रानी दे दर्शन करने ते बड़ा मज़ा बड़ा जैदा खुश होन्ने माता रानी साफ साफ दर्शन दिंदी ऐ असें ई उं'दे कंगनु हिल्लदे लभदे असें ई उं'दे झुम्मके हिल्लदे लभदे असें गी ओह् अक्खियें कन्नै दर्शन दिंदी ओह् उं'दे गै कन्नै कन्नै असें ई शिवजी दे दर्शन बी होंदे होर उस तू अच्छा होर धार्मिक स्थान ऐसा ना उत्थै हर मनोकामना पूरी ते इच्छापुर्ति पूरी करने ओह् माता रानी दरबार हर साल सद्दे असें ई असेंगी केह् तुसें गी बी सद्दे साढ़े हर रिश्तेदार गी साढ़े हर इक इन्सान गी सद्दे होर ओह्दे बाद असेंगी अपने होर साढ़े धार्मिक स्थान साढ़ी माता वैष्णो माता वैष्णो साढ़े दरबार बैठी दी ऐ अस बाणगंगा जंदे हे अस जदूं निक्के निक्के होंदे हे घर ते नौ नराते रखदे हे ते ओह्दे कन्नै जदूं अस साख नौमनी आह्ले दिन अस साख प्रवाह्नै गी इत्थै गै जंदे हे बाणगंगा जंदे हे ओह्दे पर इक सीता माता मंदर ऐ उत्थै बड़ी अच्छी माता दी मूर्ति ऐ बड़े अच्छे माता दे दर्शन न उत्थै साक्षात माता साढ़े घर बैठी दी ऐ असेंगी उसी दिक्खियै नुहाड़े गै चरणें दा सुख ऐ असेंगी नुहाड़ी गै ओह्दी गै असेंगी बरकत ऐ ओह्दी गै असेंगी सुख शांति ऐ ओह्दे कदें ओह् साढ़े कटरे बिच बैठियै असेंगी मतलब कि साढ़े जेह् सिरै पर हत्थ जेहा रक्खे दा उ'नें ते ओह्दी बजह् कन्नै अस बड़ा खुश आं ओह्दे उप्पर गै चरण पादुका जि'यां अर्धकुंवारी होई गेआ हिमकोटि आई गेआ एह् इ'नें जगहें पर जन्ने अस अर्धकुंवारी दे दर्शन बी असेंगी अच्छे होंदे न होर अस उस गुफा बिच बी जन्ने ते उस गुफा बिच बी लंघने होर ओह्दे बाद माता वैष्णो दी गुफा बिच बी जन्ने त्रै पिंडियां दिक्खियै बड़े खुश होन्ने बड़ी उस गुफा दी बड़ी लीला उस माता दी लीला अपरम्पार ऐ बड़ा सुख मतलब कि उसी दिक्खियै गै अस रज्जी जन्ने कि नेईं साढ़ी थकावट उसी दिक्खियै गै भुल्ली जन्ने अस सबकिश कि नेईं साढ़ी माता ओह्बी ऐ कि इत्थै गै सारा सुख ऐ ओह्दे बाद गै ओह्दे कन्नै गै भैरो घाटी बी ऐ ते ओह्दे दर्शन बी करने आखदे हे साढ़े बड्डे बजुरग कि जेह्का माता वैष्णो देवी दे दर्शन करग ते भैरो घाटी नेईं करग ते ओह्दे दर्शन संपूर्ण निं होंदे ते अस ओह्दे कन्नै गै भैरो घाटी बी जन्ने अस मतलब कि अगर जाना होऐ अस कल्ले निं जन्ने हैन अस ते दो लाड़ी मराह्ज होई गे साढ़े भैन भ्राऽ होई गे भैन भरजाइयां होई गेइयां भरजाइयां होई गेइयां चाचियां होई गेइयां ताइयां होई गेइयां साढ़ियां बुआं होई गेइयां होर साढ़े मामें होई गे जिन्ने बी साढ़े रिश्तेदार हैन ते सारे किट्ठे लेइयै अस इस माता रानी दे दरबार अस जन्ने आं ओह्दे बाद अस बावा डनसर जन्ने आं उत्थै बी इन्ना शैल पानी ते शिव जी हुंदे दर्शन होंदे न इक शिवजी साक्षात दर्शन दिंदे न उत्थै बी शिवजी दी इक बड़ी अच्छी पिंडी ऐ उत्थै बी होर बड़ा दरबार ऐ ओह्बी होर बड़ी अच्छी उस दरबार दी महिमा ऐ उत्थै बी आखदे न केईं मनोकामना कीती दियां होंदियां न ओह्दा मतलब कि पूरियां होंदियां जि'यां आक्खो जि'यां ओह्दी ओह्दे दर्शन होई गे ओह्दे पिच्छें इक नौ देवी दा दरबार ऐ माता बैठी दियां उत्थै ते होर उत्थै बी बड़ा जैदा बड़ी जैदा जाइयै उत्थै बड़े खुश होन्ने बड़ा अच्छा बड़ा मन कि इ'यां सुकुन मसूस होंदा कि अस माता रानी दे दरबार च इ'यां कि अपनी मां दी गोद च बैठे दे इस मां नै असेंगी चाहे जनम नेईं दित्ते दा होऐ जनम कशा उप्पर इस माता रानी दी बजह् कन्नै गै अस इस धरती पर आं इस जहान बिच आं होर एह् माता रानी असेंगी इन्नी अच्छी शिक्षा हो इन्नी अच्छी बरकत देऐ होर वक्त सारें गी बाद्धा देऐ होर सारें गी अपना आशीवार्द देऐ होर होर ओह्दे पिच्छें इक ग्हार बावा जित्तो बी उत्थै बी बड़ा अच्छा स्थान ऐ होर बड़ा बावा जित्तो दा बड़ी अच्छी जेह्कियां मूर्तियां न उत्थै केह् आखदे उत्थै जिन्ने बी लोक जंदे होर हमेशा ठीक होइयै औंदे जि'नें ई केह् आखदे जिं'दे घर औलाद निं होंदी ते उ'नें गी बावा जित्तो ग्हार बख्शीश दिंदा मतलब उ'नेंगी दिंदा ओह् ते आखदे उसदी बी कोई मनोकामना करनी होऐ ते ओह् पूरी होंदी होर कोई बी मन्नत मंगो ओह् पूरी होंदी पर इस महामाई दे दरबार बिच्चा कोई खाल्ली निं जंदा ऐ किश बी कोई बी खाल्ली जाह्ग लेकिन भरोचे दा जाह्ग अस माता रानी दी बदौलत इस कटरै बिच इस स्थान बिच बैठे दे आं और इस माता रानी नै असेंगी कुत्थै शैद कुत्थै पजाई ओड़ेआ होर इस इस माता रानी दी बदौलत अज्ज अस इन्ना किश अस इस दुनिया बिच खड़ोते दे आं होर माता रानी अपना आशीवार्द तुसेंगी बख्शै होर अस हर साल हर साल इस माता रानी दे दरबार जाह्चै होर इस सारे जहान दे माता वैष्णो होई गे माता नौ देवियां होई गे होर ग्हार बावा जित्तो होई गे होर डनसर बावा होई गे एह् सारे माता दे दर्शन तुसेंगी अस सारे रली मिलियै सारे टब्बरै कन्नै तुसें ई कराचै